एना जहन हमसभ घरमे फ्री बैठल रहै छी तऽ ओना तऽ बहुत सारा गाना छै जेकि हमसब गाबै छलिए लेकिन एक दूटा एहन गाना छै जेकि कोनो काम करैत कला हम गुनगुना रहल अछि एहन तऽ बहुत गाना अछि जेकि लोक गाबैत अछि हिन्दी इंग्लिश भोजपुरी बहुत तरहकेँ गाना अछि गाना तऽ एक तरहकेँ नहि होइत अछि लेकिन एक दू गाना एहन होइत अछि जेकि हमसब गाबैत अछि जेनाकि एकटा मैथिलीएमे गाना छै जे हम मैथिल छी हम मैथिले रहब और एहन बहुत गाना अछि जेकि लोक गाबैत अछि और गाना के कोन छै कए तरहकेँ भोजपुरीओ गाना बहुत लोक गाबैत अछि लेकिन हमरा ओ पसन्द नहि अछि हम हिन्दीए गाना गाबैत गुनगुनाबैत अछि या मैथिली हिन्दीओमे बहुत गाना पसन्द अछि एक दुटा गाना हमर फेवरेट गाना छथि जेकि हम कखनो काल जहँ फ्री टाइममे कोनो काम काज करैत कला अपन मन ही मन ई नहि छै जे बहुत जोरसँ मन ही मन अपन गुनगुनाबैत रहल अछि